ہیلو السلام علیکم جی آپ دانش صاحب بول رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں اس سے کیسے بچا جائے

جی جی ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتی ہے مثلاً ہم اگر جیسے بارا عید گاہ رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں تو ساتھیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی ہم یہاں آئے ہیں جیسے پورنیہ میں ہیں تو ہم بولتے ہیں بھوج گاؤں میں ہیں ایسے جھوٹ مطلب بارہا ہم لوگ بول لیا کرتے ہیں اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس سے گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں تو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ان سب چیزوں میں اچھی رہنمائی کرتے ہیں میں اب اسی لیے ہم نے آپ کو کال کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کسی طرح ہم اس گناہوں سے بچ جائیں پھر جھوٹ ہوا اور بھی بہت ساری گناہ جیسے کہ بولتے ہیں کیا کہتے ہیں جوا کھیلتے ہیں ایسے یہ سب ہے نا اس سے کیسے بچا جائے

جی ان شاء اللہ ضرور اور بھی اسی طرح ہم لوگ جیسے گناہ کرتے ہیں جھوٹ ہو گیا جوا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مطلب کہ گندی باتیں کرتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں چغل خوری کرتے ہیں یہ سب گناہوں سے بھی بچا جائے اس کی کیا ہم پورنیہ کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں جیسے بارا عید گاہ گاؤں ہے اسی میں رہتے ہیں ہاں جی آپ کا ایڈریس کیا ہے

اوہ ان شاء اللہ ضرور ملیں گے